दिक्खो जी जि'यां गल्ल कीती जा अज्जै दे टैम पर जि'यां लकड़ी दा बिज़नेस होइया बड़ी अच्छी तरह चलदा ऐ जि'यां ग्रांऽ बिच्चा अस लकड़ी बेचचे अगर ते फ्ही ओह् दकान आह्ले फर्नीचर आह्ले लेई जंदे न ते अग्गें ओह् आरे पर लेइयै लकड़ी चीरियै ते सिद्धी करवाइयै ते बनाइयै ते ओह् अग्गें जियां उंदे कोल कम्म आई जंदा ऐ ते दकान दी कोई फिटिंग करनी ऐ ते कोई काऊंटर दा कम्म ऐ कोई जि'यां दकान बिच रैक बनाने न ते उस कम्म पर लकड़ी बड़ी यूज़ होंदी ऐ ते इं'या गै जि'यां लोक अपने घर कोठे जेल्लै बनांदे ते ओह्दे आस्तै उ'नें भित्त दरवाजे लाने जी जि'यां रसोई दे अंदर कोई फिटिंग करानी ते लकड़ी बी मती यूज़ होंदी ऐ ते एह्दे कारण भित्त दरवाजे होइये बारियां खिड़कियां होइयां ते इत्थें लकड़ी मती यूज़ होंदी ऐ ते जि'यां दिक्खी लैओ जि'यां साढ़े इक्क ग्रांऽ दे बिच ढाबे आह्लियां दकानां होइयां उत्थें जेल्लै नॉन बनाने होंदे ते तंदूर दे अंदर लकड़ी बड़ी यूज़ होंदी ते लकड़ी दा बिज़नेस इस कारण करियै शैल चलदा ऐ ते लकड़ी होर जगहें बी मती यूज़ होंदी जि'यां कुड़ी दा ब्याह् आई जंदा ऐ ते जेल्लै कुड़ी दे ब्याह् औंदे न ते उ'नें दाज़ चाहिदा होंदा ऐ ते ओह् चाहंदे न कि असेंगी कोई अच्छी लकड़ी थ्होई जा कोई इंया गिल्ली लकड़ी निं यूज़ होऐ कोई इं'या बेकार लकड़ी निं होऐ कोई इं'या जि'यां देआर होऐ ते जि'यां हून असें अपने अंदर देआर लाए दा होऐ ते सीज़न पर जेल्लै देआर त्यार होई जंदा ते लकड़ी जेल्लै मजबूत होई जंदी ऐ ते प्ही अस उसलै अपनी लकड़ी बड़ाइयै ते अग्गें देई ओड़ने होने ते देआर दी लकड़ी दा कोई बी चीज़ बने दा बेड बने दा कोई तरपाई बनी दी टेबल बने दा ते ओह् बड़ा मज़बूत होंदा ते उस कारण बिज़नेस करना जेह्ड़ा लकड़ी दा बड़ा अच्छा ते कोई बी करना चाह् ते करी सकदा जमीन आह्ला ते ओह् देआर लाई ओड़ै कोई उ'ऐ जेही मजबूत लकड़ी दे बूह्टे लाई ओड़े ते प्ही ओह् टैम टू टैम बिज़नेस करी सकदा ऐ सीज़न बाय सीज़न बेची सकदा ऐ ते इं'या कोई बी लकड़ी दा बिज़नेस करी सकदा ऐ ते शैल रोज़गार औंदन होई जंदी साल दी ते ते एह्दे कारण दिक्खेआ जा ते हून गल्ल कीती जा पानी दा बिज़नेस पानी दा ते हून जि'यां साढ़े कश जि'यां फैक्टरी लग्गी दी ऐ पानी दी ते जअगर फिल्टर प्लान लाया दित्ता जा ते उत्थां बोतलां भरी भरियै ते अग्गें सप्लाई दित्ती जा पानी दी ते पानी दा बिज़नेस बी शैल चलदा अज्जकल सारे पसंद करदे अच्छा पानी फिल्टर पानी होऐ जेह्ड़ा उ''ऐ पीना चाहिदा ओह् खराब निं लगदा ऐ ते उस कारण पानी दा बिज़नेस बी बड़ा ठीक ऐ ते रोज़गार कोई करै ते शैल चलदा ऐ ते कोई करना चाह् अगर ते फैक्टरी ऐ जि'यां ते प्लांट लग्गे दा होऐ ते शैल रोज़गार होई जंदा ते उस कारण गै अगर दिक्खेआ जा हून मिट्टी दी गल्ल कीती ऐ ते मिट्टी दा एह् ऐ की हर जगह यूज़ होंदी ऐ जि'यां कि होइये मटके बनदे ते होर बड़ा किश बनदा जि'यां गमले होइये ते अस ग्रांऽ बिच्चा मित्ती उसलै बेचने न कुम्हार गी ते ओह् अग्गें चीज़ां बनाइयै ते प्ही ओह् मार्केट बिच लोक लैंदे न लोक पसंद करदे न हून जि'यां मिट्टी दे घड़े होइये लोक मिट्टी दे घड़ें दा पानी पीना बहुत पसंद करदे न ते अच्छा होंदा ते ठंडा बी होंदा जि'यां अज्जकल फ्रिज़ चले दे फ्रिज दा पानी खराब बी लगदा ऐ ते इस कारण पर घड़े दा पानी पीना जेह्ड़ा मता मता पसंद करदे न ते बड़ी अच्छा बिज़नेस ऐ मिट्टी दा ते जिस टैम लोक अपने घरै दे बाहर पार्क बनांदे न पार्क दे बिच मिट्टी दा बड़ा यूज़ होंदा ऐ ओह् मिट्टी पाना अच्छी मिट्टी पाना पसंद करदे जि'यां शैह्रे दे लोक होइये उ'नें ई शैह्रें बिच अच्छी मिट्टी नेईं थ्होंदी ते फ्ही ओह् ग्रांऽ बिच आह्नियै तुपदे ते उस बेल्लै अस ग्रांऽ बिच्चा मिट्टी अपने खेत्तरें बिच्चा मिट्टी चुक्कियै जेह्ड़ी उ'नें ई सप्लाई करने होन्ने आं ते ओह् प्ही असेंगी ओह्दा चार्जेस दिंदे न ते मिट्टी दे स्हाब कन्नै कि किन्नी मिट्टी पौनी ऐ एरिया बाय एरिया अस शैह्रें दे बिच मिट्टी भेजने आं ते मिट्टी दा कम्म बड़ा अच्छा चला दा ते इस कारण कोई बी बिज़नेस अगर कोई करै ते शैल चलदा ऐ ते करना बी चाहिदा दिक्खो जी घर बैठे दा बिज़नेस ऐ कोई कुसै दी ओह् निं आक्खा ना कि कुसै दा मतलब करियै कराना जां एह् कोई अपना बिज़नेस ऐ ते एह्दे बिच करना चाहिदा मैह्नत कोई करै जी ते सब कुछ थ्होंदा ऐ ते एह्दे कारण कम्म करियै होंदा ऐ ते मिट्टी दा कम्म शैल चला दा ते जमीन बिच्चा अस मिट्टी दिन्ने आं ते ओह् असेंगी पैसे दिंदे न ते कुदै बी मिट्टी यूज़ होंदी ऐ ते होर बी बड़े चीज़ां न जेह्दे अंदर मित्ती यूज़ होंदी ऐ अच्छी मिट्टी जि'यां गमलै बिच पाई मिट्टी चाही दी अच्छी गमलै बिच बूह्टा लाना जिस बेल्लै ओह्दे बिच अच्छी मिट्टी पाचै ते बूह्टा अच्छी ग्रोथ करदा ऐ